हम बगीचा लगाते हैं जैसे आम का लगाते हैं कटहल का लगाते हैं लताम का लगाते हैं बहुत किस्म किस्म का बगीचा लगाते हैं हम लोग के चारों तरफ से लगाते हैं है इसमें बगीचा लगाने में हैं जी हम लगाए हुए हैं भट्ठा कटा करके इसको बाड़ी घाड़ी में चारों तरफ से जहाँ तहाँ बगीचा लगाते हैं बहुत अच्छा लगता है जैसे कटहल का गाछ हुआ आम का गाछ हुआ लताम का गाछ हुआ हाँ सारी चीज का गाछ होता है जितना जो फल का गाछ होता है अमरुद होता है ये लगाने में बहुत मजा आता है और ये फरता भी है तो खाने में भी बहुत मोन लगता है बहुत बढ़िया बढ़िया फल होता है फल खाने से बहुत बढ़िया लगता है इसको जैसे गाछ लगाते हैं तो बहुत मजा आता है जैसे इसमें गाछ देखने से भी देखने में बहुत बढ़िया लगता है बहुत किस्म का कटहल का गाछ तो और बढ़िया लगता है जैसे कटहल का सीजन में खाने में भी बढ़िया लगता है इसको खाते रहते हैं आम का गाछ है आम का फल होता है आम का सीजन में बहुत बढ़िया फल होता है अमरूद का सीजन आता है अमरूद का फल होता है बहुत बढ़िया फल होता है जैसे अरनेबा लगाते हैं अरनेबा का गाछ में भी फल होता है जितना भी फल का गाछ है सब लगाते हैं बहुत बढ़िया से लगाते हैं इसको सेवा करते हैं सेवा करते रहते हैं सारी चीज करते रहते हैं इसको फल लगाने में बहुत मोन लगता है इसको देखने में भी मोन लगता है बाहर का भी आदमी आता है तो कहता है कि ये कितना बढ़िया से फल लगाए हुए हैं वो फल बढ़िया है आम का गाछ का फल बढ़िया है लताम बढिया हैं ओ बढ़िया हैं आपको आरनेबा बहुत बढ़िया है मीठा रहता है बहुत फल लगाने में खूब मोन लगता है ये फल का खाने से भी बहुत बढ़िया लगता है हमको फल लगाने में भी मोन लगता है तरह तरह का गाछ लगाते हैं बहुत बैठे रहते हैं तो मोन लगता रहता है कि ये पौधा और बढ़ा दे वो पौधा और बढ़ाएं ये चीज का गाछ और ले आयें जहाँ भी जाते हैं जो गाछ मिलता हैं वो लेकर के आ जाते हैं ओ जैसे लताम का गाछ हुआ जैसे बाहर का लताम आता है बहुत बढ़िया लताम आता है ओ बाहर वाला भी लताम लाते हैं जैसे आम का गाछ हुआ आम का गाछ जाते हैं तो बाहर में देखते हैं तो वो बहुत बढ़िया बढ़िया ये फरता है जैसे केला का गाछ हुआ केला लगाते हैं केला का गाछ भी जैसे केला में बहुत बढ़िया फरता है फरता है फल देता है जो पौधा जाते हैं जहाँ जो बढ़िया मिलते हैं वो लेकर के आ जाते हैं पौधा में कोई दिक्कत नहीं होता है यहाँ भी गए ले आए जगह है इसको लगा दिए इस तरीका से लगाते रहते हैं वो जगह जगह टाइम टाइम पर अलग अलग फल लगाते रहते हैं कभी कटहल का गाछ ले आते हैं बढिया मिलता है देखते हैं बहुत बढ़िया वाला कटहल का गाछ है ओ ले आते हैं कभी आम का गाछ बढ़िया मिल जाता है बढ़िया देखते हैं इस पर बहुत बढ़िया फल होगा वो फल वाला ले आते हैं कभी लताम का गाछ बाहर से आता है लताम का गाछ ले आते हैं कभी अमरुद का गाछ बढ़िया मिलता है इस तरीका से ले आते हैं जभी भी जहाँ भी बाहर जाते हैं आते हैं देखने में बहुत बढ़िया लगता है जो भी फल हमको पसंद हो जाता है वो हम लेकर के आ जाते हैं आने के बाद में इसको लगा करके देखते हैं तो दो महीना चार महीना में इसको सेवा करते हैं फल देने शुरू हो जाता है फल देता है तो जो कोई भी बाहर से आता है पूछता है कि ये कहाँ से लाए हैं भाई साहब तो हम लाते हैं बाहर से लाते हैं इसको फलना फलना टाइम बता देते हैं अब इसको सेवा करने से न फल देगा बिना सेवा किए हुए फल थोड़े ही मिलते हैं जब सेवा करते रहते हैं तब जाकर के इसको फल मिलता है जैसे लताम का हम बाहर से इस बार लाए थे इसमें बहुत बढ़िया अमरुद दिया था बच्चे में फट गया था बाहर का चीज होता है सो बहुत बढ़िया होता है इसलिए इसे कटहल का गाछ लाए थे कटहल का गाछ में भी बहुत फल बढिया लगा लोग पूछता है कि ये कहाँ से लाते हैं किस तरीका से लाते हैं लाते रहते हैं तो हमको भी बताइए कहते हैं कि चलिए हमारे साथ चलते हैं तो हम फल का गाछ बता देंगे ये लाते हैं तो फल का गाछ बहुत बढ़िया होता है लाते हैं जैसे केले के गाछ लाते हैं बाहर से लाते हैं तो बाहर वाला केला गाछ बहुत बढ़िया होता है इस तरीका से जैसे कटहल का गाछ लाये आम का गाछ लाये अमरुद का गाछ लाये जो लाते हैं बढ़िया फल देता है बढ़िया इस तरीका से देते रहता है फल खाने में भी स्वाद लगता है जैसे अच्छा भी लगता है बहुत बढ़िया लगता है इस तरीका से